हम एक हजारमे एकटा स्टोव किनलहुँ हेँ जे एच पी कम्पनीके यए जे बहुत नीक यए जकर सङ्ग दू सालके गैरन्टियो मिलल हेँ हम दोसरोकेँ कहब उएह स्टोव उपयोग करय लेल आर ओकर जे बिल्ड क्वालिटी भेलै बनाबै के जे ओ यए से बहुत नीक यए